प्रणाम बाजू की बात छै

कत्तऽ छी नागे मुजफ्फरपुरमे तऽ पर्स छिना गेल तऽ पर्समे की सब छलै अच्छा पैसो कौड़ी पैसो कौड़ी किछु छलैये ओइमे अच्छा पन्द्रह बीस हजार रुपैयो छलै सोनाके लके लॉकेट वगैरह ई सब किछु ई तऽ कहिया कहिया छिना गेलै एखन हमरा पुलिस चौकीमे हमरा पुलिस चौकीमे आबिकऽ कम्पलेन्ड करऽके चाही छलै ने आहाँके अच्छा की छै आइ कम्पलेन हम आहाँके कम्पलेन एखन लऽ रहल छी अहाँ अपन कम्पलेन दियौ हम अइ चीजके छानबीन करबै ककरो पहचान भी करै छियै जे ककरो पहचानै छियै प पहचानै छियै किनको कए आदमीसँ रहथिन ओसब छीनऽवला ग्रूप सब पाँच छओ आदमी गाड़ियोसँ रहथिन कि पैदले रहथिन सब अच्छा तऽ गाड़ीके नम्बर तम्बर कोनो गाड़ीके नम्बरो वगैरह ई सब किछु नहि देख पेलियै अच्छा अच्छा पचपन साठि एगो गाड़ीके नम्बर रहै आओर दू तीन गो गाड़ी रहै आओर सबके नम्बर नहि देख पेलियै ठीक छै हम अइ चीजपर अमल करै छियै हम अइ चीजके छानबीन करै छी ओइ एरियाके छै से मतलब इन्स्पेक्टर साहेबके सेहो हम फोन लगाबै छी हम अइ हुनका सबसँ छानबीन कऽ कऽ हम अहाँके जे छै से पर्स रिकवरी सोचब जे कि रिकवरी अहाँके भऽ जाय ठीक छै राखब हँ पूरा बात जबतक नहि बतेबै तबतक हम जे छै से केना राखि दियै मोबाइल आब आओर कोइ दिक्क आओर कोनो सुरक्षामे कोनो दिक्कत अइ तऽ सुरक्षाके लेल हम अइठमक सुरक्षाकर्मी भेज दै छी पुलिस प्रशासन हम अहाँके भेज रहल छी हँ हँ अच्छा अच्छा या तऽ हुनको छिनायल रहनि तऽ हुनको छिनायल रहनि तऽ हुनका ओ तऽ ओइदिन हमरा तऽ कोनो कम्पलेन हमरा सबके एखन चौकी पुलिस चौकीमे एखन तक नहि आयल अइ कोनो अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छै हुनको भेज देबनि हुनको कम्पलेन हम लिख लेबनि आओर जारी रहतै हमरा तरफसँ जे जतेक जल्दी रिकवरी भऽ जाइ हमरा तरफसँ बहुत सुन्दर बहुत अपना तरहसँ जे छै से एकरा हम रिकवरी करबै जाँच करबै कहाँ तक की बात सत्य छै गलत छै तकरा बादमे मुद्दै मुदालह दुन्नूके बजायब थाना चौकीपर ठीक छै ठीक छै ठीक